टेक्न'लजि ट्रेक्टरफ्रा जोंनि गामि ओनसोलाव आबादारिफोरनि थाखाय गोबां सों माबा मावनांगौ खामानिखौ एसे समनि गेजेरावनो मावनानै गोबां हाफोरखौ हालेवनानै गोबां आबाद मावनो हानाय राहा खालामनानै होदों आरो जेरै दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनानै गोबां बिगा हाखौ हालेवनानै सानसेनि गेजेरावनो माइ आबादखौ गायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो गोबां जौगानायबो फैदों बेनि गेजेरजों आरो जोंनि न'खरफोराव बाहायनाय मबाइलफोरा जोंनो गोबां दाबसे जायगायाव थांनो लानायनिफ्राय लाना लानायनिफ्राय लानानै बेखौ सोलायै जों गाव न'आव थानानैनो मोनसे जिनिस एबा मुवाखौ बेनि गेजेरजोंनो जेरै फट' बायदि बिदिखौ हरनो हायो आरो जों न'आव थानानै गोबां रोखोमनि जेरै रादाब गोबां रोखोमनि राजनितिकनि बाथ्रा बायदिफोरखौ नुनो मोनो

थाखायनो जों न'आव थानानैनो माखासे खामानिखौ थांनानै थाङा लासिनो न'आव थानानैनो माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंनो हानाय जादों आरो